مارکیٹ کے اندر بہت ساری ایپ ہیں جس ایپ کی مدد سے لوگ اپنی ضرورت کو پورا کرتے ہیں اور فائدہ اٹھاتے ہیں جیسے گوگل ہوئے فیس بک ہوا واٹسپ ہوا اور اس طرح کے بہت دیگر ایپس ہیں جس کی مدد سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں جیسے گوگل کروم ہوا اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں واٹسپ ہے اس میں لوگ اپنا گروپ بناتے ہیں اس سے پرچیز کرتے ہیں بہت ساری چیز دوکان پوری اس پہ واٹسپ گروپ پہ چلاتے ہیں اور جیسے کوئی سنستھا ہے تو واٹسپ گروپ بنا کے اس سے میسیج ڈل جو میسیج گھنٹوں میں جائے گا وہ سکنڈوں میں سب تک پہنچ جاتے ہیں یہ اس سے فائدہ ہے اس کے ذریعے لوگ کماتے ہیں اور اس کے بعد فیس بک ہے کوئی بھی چیز اس پہ ڈال کے پوری دنیا کو منٹ سکنڈوں میں دکھا دیتے ہیں کہ یہ چیز ہوا ہے یہ ہونے جا رہا ہے تو اس سے فائدہ لوگ اٹھا رہے ہیں اور اس طرح کے ایپ مارکیٹ میں ہیں اور بہت سارے ایپ آئے دن بنتے بن رہے ہیں اور بنتے جا رہے ہیں اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں ہم لوگ کو بھی چاہیے کہ ایسے ایپ سے جڑیں اور فائدہ اٹھاویں اور اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں تاکہ جو اسمارٹ فون رکھے ہیں اس کا ہم کو فائدہ ہو سکے نہیں تو اسمارٹ فون رکھنے کا کوئی مطلب نہیں ہوا اگر ہم یہ سارے ایپ کا فائدہ نہیں اٹھائیں تو اس کے رکھنے کا کوئی مطلب نہیں ہوا اس سے کوئی میرا فائدہ نہیں ہوا تو زیادہ سے زیادہ ہم اسمارٹ فون کے ذریعے ان سارے ایپوں کا فائدہ اٹھاویں اور اس سے اپنی زندگی میں کیا کہتے ہیں فائدہ پہنچاویں تاکہ میرا کام آگے ہو سکے ڈھنگ سے